हेल्ल' अ खुलुमबाय दे खुलुमबाय दे बेनिफ्राय मामोनथाय औ औ देह अ मोजां खोथा दे

अ बेवहाय गाजा गोमजायै खुंनो नागिरदों नामा

बिदिबाथ' माबा गुबुन जायगानिफ्राय आलासि लाबोलायनो नागिरदों नामा अ अ अ अ औ अ खुब मोजां जागोन आच्चा दे थागोन दे एख्खे माबा नालाय जों थाथारनांगोन अब्लासो बे जों गाजा गोमजा थाब्लासो बे मेहेरगोनां जागोन ना आरो आलासि दस्रानिफ्राय जों लाबोबाय जेब्ला जोङो गासैबो दिन्थिनांगोन जोंनि हारिमु मोसानाय मुसुरनाय आरो फुजा फाथल बायदिसिना रंजानाय बाजानाय बेखौ जोङो दिन्थिनांगोन खुब मोजां जागोन जों बयबोथ' आंथ' फैनांगोनानो गामिनि मानसिफ्रा बयबो फैजोबनांगोन जोङो खावलायनांगोन आरो बयखौबो मिथिहोनांगोन औ खामानि मावलांनांगोन

अ बिदिनो नेचारेलि आरो बेखि जों जुदि माबायो मावो बारा बिदिनो खरसा तर्सा खालामनो दरखार गैलियालै बै माबा ओरैनो जों नेचारेलि बेखौ खुलायै माबालायनायानो मोजां जागोन आरोकि रंजा बाजायै अ अ आच्चा दे दे मोजां जादों दे अ आच्चा आच्चा दे